जोंनि ओनसोलनि सुबुंफोरा गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन बोथोराव ओ गुबुन गुबुन धोरोमारि थानसालि नायनो दावबाय हैनायखौ जों नुनो मोनो खायसे सुबुङा गावनि न'खर बा गामिनि सुबुंफोरखौ लानानै बेराय हैनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन फरायसालिनि फरायसा फोरखौ फोरोंगिरिफ्रा बे धोरोम थानसालि नायनो गुबुन गुबुन समाव बन्दनि सम लानानै दावबाय हैनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो बेफोरनि मादाव जोंनि ओनसोलनि बांसिन सुबुङानो ओ गुवाहाटियाव थानाय कामाख्या मन्दिर बे मन्दिरखौनो गथ'फोरखौ लानानै बांसिन नायनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो बेबायदि बैसो गोरा सुबुंफ्रा खायफा खायफाया ओ बेबायदिनो गुबुन गुबुन ओ धोरोम थानसालि थानाय जायगाफोरावबो थाङो आरो बेबायदिनो ओ जोङो गुवाहाटियावनो थानाय बे हग्रिब मन्दिर पवा मख्खा बेनो बागेशरि मन्दिर बायदिफोराव जों दावबायहैनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो बेबायदिनो बिसोरो बेफोर जायगायाव दावबाय हैनानै हयथ' गावसिनि ओ लुबैनाय जे मिनथिनो लुबैनाय बेफोरखौ बिसोरो मोनथिनानै हयथ' गोजोननाय मोननो हायो आरो जोंनि ओनसोलनि खायसे सुबुंफोरा एसे गोजान जायगायावबो थांनानै जों दावबाय हैनायखौ नुनोमोननाय जायो जेरै ओ बिनि अनगायैबो बेफोर जायगायाव थांनानै जोंनि ओनसोलनि मानसिफोरा रंजानायनि लोगोसे गोबां सुबुंफोरानो बेिखौ ओ नायबोनानै हयथ' मोजां मोननो हागौ आरो बेबायदिनो भैरोबखन्दआवबो जोंनि ओनसोलनि मानसिफोरा नायहैयो नाथाय बेहाय थांनानै जोंनि ओ बैहाय थांनोब्ला जोंनि खायसे सुबुंफोरा देहायारि एसे खस्थ' मोनो अब्लाबो खायसेया जायफ्रा धोरोमनि सोमोन्दै बा थानसालि नायनो होननानै जोबोद गोसो जाखानाय बेबायदि सुबुंफोरा बेफोरबो जायगायाव थाङो आरो बेबायदि थांनानै बिसोरो दावबाय हैनानै गावसोरनि गोसोनि जि साननाय रंजानाय बेफोरखौ रंजानायफोरखौ लायो हा